हेल्ल' हेल्ल' औ सोरमोनथाय ए औ मानोबा हरदोंमोन नामा ए

ए औ औ

ए औ राहायाथ' दायो बेबायदि राहा माबा खालामथ'नाय जायाखै जानाया र' आं माबायावहाय एसे जोंनि स्टाफ जों सावरायलायनानै माबा मोनसे राहाखौ खालामगोन दे मा गामियाव होनदोंमोनलाय ए औ औ बबेथिंजाय बेलाय बे गामिया बबेथिं थाङो ए औ औ ओमफ्राय नोंसोरो दा थानाय जानायफोरखौ रावबो नायफैनाय जायाखै नामा ए र' होनबालाय आङो दा अफिस माबाखांनानै दसे उनाव सोलाबोबा आंनि मानसिफोरखौ लानानै माबा मोनसे बेब'स्था खालामगोन दे नोंसोरनि जानाय लोंनायनिखौ हरसेनि खरसाखौ आंनिफ्रायनो आङो हरनो नाजागोन दे हैगोन आङो दा थांगोन आङो दाहाय नायदिं हैनो थांनि आङो दैबानाया मा बायदि जादों मा बायदि मादों बेफोरखौ एसे नायदिंहैनानै फैगोन दे आङो आरो हरसेनि जानायखौ खरसाखौ आङो हरगोन दे ओरैनोथ' बेबायदि माबानि खरसा फैनाय मानायथ' बेबायदि गैया नालाय दा बेफोरखौ एसे जों गाव गावबा गावनिफ्रायसो होनो गोनां जायो आरोना दा आङो गोजौआव रायज्लायनानै खोन्था हरगोन दे गोजौआव रायज्लायनानै माबा मोनसे राहा खालामनि ओरैनो बान्दो थान्दोफोर बायदों नामा ए औ औ औ होनबाथ' औ औ होनबा दे जागोन दे आं दा थांगोन दे नोंसोरनि गामियाव बेरायहैगोन आं आरो मोनानि जानाय खरसाखौबो होबोगोन आं दे होनबा दोनथ'नोसै औ औ औ दे दे दोनथ'नोसै दे होनबा औ